योगके अभ्याससँ हमरा सभ लोकनिककेँ खास कएकऽ मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ल अछि अगर हम योग करैत छी खास कएकऽ प्रतिदिन करैत छी तऽ अपनाआपमे ई एहसास होइत छै जे हम कतहुँसँ बीमार नहि छी आ नहि हमरा पासमे बिमारी आबैत यऽ अगर हम योग नहि करैत छी तऽ हर हमेशा एतबय टा एहसास होइए हम हर तरहसँ बीमार छी चाहे ओ चलबाके लेल हुए खाना खेलाके बाद खाना पचेबाक लेल हुए ओहि सभमे बहुत तरहके कठिनाइ होइत छै अगर हम योग प्रतिदिन बढ़िआँसँ नियमके साथ करैत छी तऽ अपनाआपमऽ बिल्कुल ताजगी महसूस होइए ठीक ओहि प्रकार जेनाकि गाछमऽ पानि देलाके बाद ओ गाछ बिल्कुल हरा भरा रहय अछि ठीक उसी प्रकार हमसभ योग केलाकें बाद हमर सभकेँ शरीर बिल्कुल हरा भरा भरल पूरल रहय अछि आओर कोनो भी प्रकारके मानसिक या शारीरिक तनावके असर नहि पड़ैला देबा अछि